आंनि इदुकेसन नि बागै पजिटिभ इक्सपेरियेन्स आनो जाहैदों आं मैयाहाय मोनसे अनलाइन आव मोनसे माबा लेखा फरायदोंमोन मोनसे चेप्टार इकन'मिक्स दिपाटमेन्त नि डिग्रि नि पाब्लिक फाइनान्स बियो जोंनि लेखायावबो गैया आंनि थाखाय जा हेल्पफुल जादों जोंनि सेलेबास नि थाखाय जा हेल्पफुल जादों